बचपन में मैं मेरे तो नाना नानी मेरे जन्म के पहले ही नहीं रहे तो मैं तो जानती नही हूँ नाना नानी को बस मैंने मामा जी देखा है मौसी देखी हैं तो मैं मौसी के घर बस से जाती थी मेरी मौसी मौसा जी भी नहीं थे मैंने मौसी अकेली को देखा है तो मेरी मौसी एक शॉप था मौसी का तो वो चलाती थी पान का तो मतलब मेरी मौसी के घर ही मैं जाती थी मुझे मौसी जी बहुत अच्छे से रखती थी और मैं बस से घूमती थी वो यहीं जौलपुर में ही थी पास में मेडिकल कॉलेज है उसके आस पास तो मुझे इतना याद है की मेरी माँ मुझे मौसी के घर ज़्यादा लेकर जाती थी और एक मौसी जहाँ मेरी माँ ही रहती थी वहीं पास में रहती थी तो वो मौसी खुद मेरे घर आ जाती थी तो मैं वो वाली मौसी के घर नहीं जा पाती थी क्योंकि वो डेली मेरे घर आ जाती थी तो मैं वहीं मिल लेती थी बस बड़ी मौसी के घर जाती थी तो वो बहुत अच्छे से रखती थी और बहुत अच्छी थी मेरी मौसी मैंने मौसा जी को देखें नहीं दोनों मौसा जी को और ना नाना नानी को देखा एक मामा जी को बस देखा है तो मुझे मौसी बहुत प्यार करती थी मैं हमेशा मौसी के घर जाती थी तो बस मुझे मौसी जी ही बस याद हैं और फिर मेरी शादी भी हो गई थी तो उसके बाद भी मैं मौसी के घर जाती थी तो मैंने बस उन्हीं मौसी जी को ही देखा है तो वो बहुत अच्छे से रखती थी मेरी मम्मी और मेरी मौसी बिलकुल सेम एक सी थी एक सा चेहरा था उनका बस इतना ही अंतर था कि वो मेरी मौसी थी औ ये मेरी मम्मी थी बस चेहरा दोनों का रंग रूप बस एक सा था तो मुझे बहोत प्यार करती थी मेरी मौसी मैं आज भी मेरे पोता पोती भी हो गए हैं तब भी मैं अपनी मौसी जी को ही बस याद करती हूँ और मुझे वैसे कोई याद नही आता है मेरी मम्मी और मेरी मौसी बस दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जब तक मैं रहूँगी जब तक मैं उनको ही याद करती रहूँगी और मेरे जीवन में वो ही दोनों मतलब मुझे दिखते रहेंगे और याद करती रहूँगी